जोंनि फालिथाइ होनब्लाथ' बैसागोआनो मेन होनजायो बैसागो बोथोराव जोङो ओरैबायदि रंजानाय बाजानाय गोदोथ' खाम सिफुं जथा सेरजा दङमोन दा आरो खाम सिफुं जथा सेरजाफोर गैला इदिनो बक्स गिदिर गिदिर लानानै रंजायो मोसायो बैसागोआनो जोंनि बर'नि थाखाय साबसिन रंजाथाव होनजायो आरो बैसागोआनो आरो बिनि उनाव मागो फैबाय मागोनि उनाव आरो जानुवारि जानुवारिनि उनाव मागो फैबाय आरो उनाव माइ गायबाय बैसागोनि उनाव माइ गायखांनायनि उनाव आरो माबा फैबाय फुजा फुजा मेला बिदिनो फुजा मेलायाव आरो लोखि फुजा दुर्गा फुजा कालि फुजा बिदिनो गोबां फुजा जायो आरो मागोआवबो जोंनावबो बाथौ फुजा जायो रायजोफोरनियाव मन्दिराव जायो बिदिनो गोबां फालिनो हायो गाजि गुजि होनानै बिदिनो जोंबो फालियो दुर्गा फुजाफोरखौथ' आरो खाथि खालानो जायोनालाय बेयावबो बिदिनो जोंफोरो गाजि गुजि लांनानै गोबां मोजाङैनो फालियो आरो लोखि फुजाया जोंनि बे खाथि खालाफोरावनो जायो बर' बाजारावबो जायो बर' बाजारफोरावनो नायो जोङो गोबां मेला लाबोयो मेलाफोरखो इदिनो नायनो मोजां नाङो बोसोरआव खनसेल' फुजा जायोना बिनि थाखायनो जोंफोरो नायो आरो बिदिनो आरो जोंनियावथ' गोबां धर्म' दङ बिदिनो सोरबा ख्रिस्टियान सोरबा हिन्दु सोरबा माबा माहोनो ब्रह्म ब्रह्मफोरा ब्रह्मनि बागै फुजा होयो बिदिनो आरो जोंफोरो हिन्दुआ हिन्दुनि बागैनो माबाबाय फालिबाय ख्रिस्टियाना ख्रिस्टियाननि बागैनो फालिबाय बिसोर आरो ख्रिस्टमास फोरखो बिदिनो गिदिर खालामो ख्रिस्टमासानो बिसिनि सबसे माबा जायो बोसोराव खनसे ख्रिस्टमासनि थाखायनो ख्रिस्टियानफोराबो माबानो गोनां जायो बिदिनो

जोंनि गामिफोरावथ' बैसागोआनो बांसिन गिदिर फोरबो बैसाखोनो जोङो बयनिसायबो गेदेर माबा होननानै भाबियो आरो बैसागोनि उनाव जोंहा गायनाय फुनाय लाहार फाहार जायो बेखायनो बैसागोआवनो जेसेबां हायो एसेबां मोसानाय रंजानाय खालामो बिदिनो बयबो बैसागोखोनो जोबथा रंजा होननानै भाबियो बोसोरनि बियावनो लोंनाय जानाय आरो बैसागोनि हाथ बिहुखालिथ' आरो जोङो बिदिनो गोखा गोखै हाथथा बिथखांनानै जायो माबायो बिदिनो रंजायो गाबागाव भागि जुगि जमा जुगि माबानानै खाना खाजि जायो ओमफाय आरो नै दा मागो मागो फैबाय मागोआवबो बिदिनो माबायो जोंहा जानाय लोंनायानोसै आरो जों बर'नि माबायालाय